میرا کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا انداز یوں ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے کتابوں کو منتخب کرتا ہوں اور اس کو مصنف کے اعتبار سے یا کتاب کو مضامین اور رموز و اوقاف کے اعتبار سے چنتا ہوں اور پھر چننے کے بعد اس کے مقدمات وغیرہ کو پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد یہ چانچتا پرکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کتاب کہاں تک صحیح اور کہاں تک میرے لیے بہتر ہوگی اور میرے اس کتاب کو چننے اور اس پر اس فیصلے کے اثر انداز ہونے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ میں اسے چانچتا پرکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے اور آنے وقت میں مجھے کتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور مجھے کہاں تک اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح سے میں اپنی اس کتاب کو چن کر ترجیح دیتا ہوں اور اس طرح سے چننے اور اس طرح سے اس کو پرکھنے سے یہ میرا فیصلہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے